اتّر پردیش میں کاروبار کے آپریشنز کو کنٹرول کرنے والے چند بڑے قوانین اور ضوابط میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کمپنیز ایکٹ دو ہزار تیرہ اس قانون کے تحت کمپنیوں کے قیام رجسٹریشن اور انتظام کے ضوابط شامل ہیں منیمم ویجز ایکٹ انیس سو اڑتالیس یہ قانون ہے جو مزدوروں کے لیے کم از کم اجرت کی ضمانت دیتا ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹس ایکٹس انیس سو سینتالیس یہ قانون ہے جو مزدوروں اور آجر کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے ہے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی یہ ایک وسیع اور جامع ٹیکس ہے جو مختلف اشیاء اور خدمات پر عائد ہوتا ہے انکم ٹیکس انیس سو اکسٹھ یہ قانون انکم ٹیکس کے لیے ہے انڈین انوائرمنٹل پروسیکیوشن ایکٹ انیس سو چھیاسی یہ قانون ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہے موٹر ایکٹ انیس سو چوہتر یہ قانون پانی کی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اتّر پردیش شاپس اینڈ اسٹیبلیشمنٹ ایکٹ یہ قانون شاپس اور اسٹیبلیشمنٹس کے کام کے اوقات اجرت اور دیگر ضوابط کے بارے میں ہے اتّر پردیش اسٹیٹ بزنس ریفارمز ایکشن پلان یہ مختلف کاروباری اصلاحات اور سہولتوں کے لیے بنایا گیا ہے اتّر پردیش ریئل اسٹیٹ ایکٹ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے یہ قوانین اور ضوابط اتّر پردیش میں کاروبار کو قانونی منصفانہ اور مستحقم مستحکم طریقے سے چلانے میں مدد دیتے ہیں